وزن بڑھانے کی کوشش کرنے والے لوگوں کے لیے کچھ گھریلو ٹوٹکے مندرجہ ذیل ہیں غذائیت میں پروٹین کاربوہائڈریڈس اور صحیح دودھ کی مقدار بڑھانے سے وزن میں اضافہ ہو سکتا ہے دودھ مکھن نویٹس اناج پولیٹری انڈے اور دالیں اشیا ہیں جو مدد فراہم کرتی ہیں کھانے کو باریکی سے کھانا جیسے کہ قدرتی یا وقت کے کیسی وزن بڑھانے میں مدد دیتا ہے موز شیری چھاچھ اور مکھن والی گندم کی روٹی وغیرہ جیسی مغزی نششتیں کھاتے ہیں آٹے کی بنی چپٹیاں تیار کرنے کے لیے دودھ مکھن اور چینی کا استعمال کرتے ہیں دودھ یا یوگھٹ کے ساتھ فروٹ نٹس اور شہد کو مکس کر کے خوشبودار چھاچھ تیار کر کے استعمال کرتے ہیں مخصوص ورزش کی مدد سے جسمانی عضلات بڑھانے میں مدد ملتی ہے یہ گھریلو ٹوٹکے ہیں جو وزن بڑھانے میں مدد فراہم کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص وزن بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو بہتر ہوتا ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر یا صحت کے ماہر سے مشورہ کر لے